हांव आतां स्वीट डिशींची नांवां घेता चॉकलेट कॅरीमल गुलाब जामून शिरो रसगुल्लाम पुडींग जलेबी रवा लाडू कस्टर्ड फ्रूट सेलाड मैसूर पाक कुंदा शेवयो तांदळाची खीर केक बेसन लाडू बुंदीचें लाडू दूद पेडे सोन पापडी आयस्क्रीम मिल्क केक चॉकलेट आयस्क्रीम केक बर्फी चक्की पेस्ट्री काजू कतली मोदक गाजर हलवा मैसूरपाक श्रीखंड पुरणपोळी बासुंदी फालुदा पातोळी मणगाणें शिरो भक्कम पेडा मिल्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट व्हायट चॉकलेट